जी सर जी सर बोलिए हाँ सर हलो सर हम वो बनाना चाहिए था जी हम को तिलक पड़ा है सर तो सर हम को सर वही सर हमारे घर में पहले भी ऐसा तिलक उलक पड़ा है सर तो हम को सर हम को फल उल चाहिए जी हम को ऑरेंज चाहिए बनाना चाहिए सेव चाहिए सर ऑरेंज वही चाहिए पाँच किलो जी और सेव भी चाहिए सर और बना सेव भी दस किलो चहिए बनाना जी केले भी चाहिए आठ दर्जन तो सर इतना सर महंगा सर कुछ कम उम कीजिए सर अरे सर देख रहे हैं सर आपके दुकान से ले जाते हैं हमेशा अरे सर का नाम है कितना लगाएंगे सर कितने में लगाएंगे सब सादा साठ बजे सर इतना महंगा सर कैसे हो पाएगा तो सर आठ किलो में कितना पैसा लेते हैं आठ दे दूँगा जी तो सर इतना सर बैयालीस सौ लीजिए ना नहीं नहीं ऑरेंज तो आप ऑरेंज सर तो ऐसे तो हम लोग सर घाटे बनते हैं क्या सर हलो जी बोलिए

ऑरेंज चाहिए पाँच किलो जी जी सर सर कुल आप सब पैसा कैसे लोगे सर मिला के पैसा कितना लेंगे आप चलिए ठीक है सर सर हम उसका घर से सर कोई आता है तो आप उसको दे दीजिएगा जी सर या फिर समान सर अच्छा दीजिएगा